دہلی میں بنیادی تفریح سرگرمیوں میں پارکوں میں چہل قدمی سنیما دیکھنا شاپنگ مال جانا تاریخی مقامات کی سیر اور میلے و ثقافتی پروگراموں میں شرکت شامل ہیں مختلف علاقوں اور برادمیوں میں اس سرگرمیاں تھوڑی مختلف ہو سکتی ہیں مثلاً پرانی دہلی میں لوگ زیادہ تر روایتی کھیل بازاروں کی سیر اور مذہبی میلوں میں دلچسپی لیتے ہیں جبکہ نئی دہلی یا شہری علاقوں میں نوجوان زیادہ تر کیفے تھیٹر یا آن لائن گیمنگ کو ترجیح دیتے ہیں اس طرح ثقافت اور طرز زندگی کے مطابق تفریح کا انداز بدلتا رہا ہے